औ

ए मानि नोंसिनि दखानाव बा माबाफोर खामानिफोर दङ नामा एफोरखौ सोंनो नागिरदोंमोन आरो औ माबोरै हो हो औ जेन'बा बेथनफोरा बेसेबां होयो ए जेनबा माब्लानिफ्राय थांजागोन बेफोरखौ खोन्थाहरदो आरो थारिगफोरखौ सोलाबनो मानि सान्नै सान्थामनि उनावसो थांनो सान्दोंमोन आं माखासे न'नि माखासे न'नि खामानिफोरखौ जोबस्रांजोबनानै थांनो सान्दोंमोन आरो औ जेनबा नोंबो बेलेगफोरखौ दासोसै जेनबा जबान मथे खोथा होखाबायनालाय थांसिगोन आरो आङो सान्नै बा सान्थामनि उनाव औ औ जेन'बा नोङो थाला थुला बुंखानो हागोन जेनबा माबाफोरखौ बेथनफोरखौ बेसेबां जाहाथे उनफोराव बेले बेजे जाया जेन'बा आं औ ए सानसेआव थिनस'बा मासआव बेसे जाहैगोनथाय बिनि एसे बारायनानै होनो हाया जेनबा लाम साम सानसेआव थिनस' मासआव नइ हाजार खरै जायोबाबो दस होदोब्रा जेन'बा आं सब खामानिफोरखौनो रोंजोबो नालाय गासिखौबो रोंजोबो नालाय आं एसे बारायनानै होजानो लुबैदोंमोन आरो लाम साम जेन'बा मान्थलिआ थिनस'नि एसे बारनाय बेफोरबायदिखौ सान्दोंमोन आरो औ औ दे औ औ दे होनबा लाखिथ'दो